फ'न रायज्लायनांगौ

फैनो फैया नामासो औ फैदो साहा लोंनोबा फैदो साहा लोंफैदो साह बेसेबां माने माब्लाबा दुइ हाजार माब्लाबा पन्द्रस' मालाबा बार'स' थिग गैया माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो हाजार बिदिल' जायो गाइखेरा माबा सेरब्रै सेरबा बिदि थाङो ओमफ्राय औ सेरब्रै सेरबा थाङो गाइखेरा ओमफ्राय थाइबा फानो गय जाग्राया मालप'वा सावो फिथा हमो बिदि सावो ओमफ्राय बिदिनो माबा आलु सप सावो ओइ थिग गैया फुरि सावो माबा सावो बिदिनो ओमफ्राय साह लोंनो नोङो लोंदो साहा थाइबा जाग्रा थाइबा बिदिनो फानो लोंदो दे ओमफ्राय माथो जायो मालपवा

थाइबा साहा थाइबा ओमफ्राय जाग्राबो थाइबा दस थाखा थाइबा थाइबानि फानबाय नालाय बांद्रायब्लाबो गियो जाग्राफ्रा ओंखायनो बिदिनो फानो आरो आं लोंदो

दोन्दो औ दे औ